न कॾहिं बि ड्रॉइंग क्लास या वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कोन्ह कयो आहे छाकाणि त एतिरी सुठी ड्रॉइंग कोन्हे जो असां पार्टिसिपेट करे सघूं या वर्कशॉप पर हा मां पंहिंजे ॿार खे पार्टिसिपेट करायो आहे ड्रॉइंग वर्कशॉप में हालांकि अनुभव त ॾाढो सुठो हुओ उहो ॾाढो सुठे नमूने ड्रॉइंग करे आहियो पर इनाम जीते न सघियो कॉम्पिटिशन ॾाढी सुठी हुई ऐं हुन सिन्यरी कढी हुई पर अनफॉर्चुनेटली उहो विनर्स जी लिस्ट में न अची सघियो